हेलौ औ नै बाजारावनो दं आं मैगं बाजाराव बे माबायावनो मोनगोन मोनगोन लकेल जोबखा आंना थादुनबो दं सुजि मैथा बांगाल दं गोजा दं फोरला दं खुमब्रा जोगोनार

मुला आथ' मोनबाय होनब्लाबो दामफ्राबो बुरजा ना हासार गैया माबासो गोबोर हासारसो

अ अरगेनिकसो आंना हासारबाबो अरगेनिकसो खानस्रि खि गोबोर खि औ मोनगोन औ औ आंना माबानि जोबथार लकेलनि आर नआवबो मावखायो नालाय आङो औ औ लकेलानो औ आंना एखे औ लकेलथार औ औ सोंबासो मिथियो नालाय औ औ औ औ थादुनफ्रा था थादुनफ्रा साइथ थाखा ओमफ्राय बिदिनो आलुफ्रा बारा मोजां गैला नालाय बिस थाखा बे मैथाफ्रा मुथा दस थाखा बुरजा मोनदों मोननायालाय बुरजा एसे मोनसे मोन्नै दङमोन गेसावा खांखमा जानाय एरिनाय ओरैनो औ बासिबाय थायो आङो बासिनायालाय औ बासिबाय थानानै गारो नोंखायनो सेवद्राय मोना बेखौनो एफा एफा फानलागासिनो आङो बाजाराव

फोरला आबो लकेल न'निनो लांफै औ बाजारावनो दंखायो दे दे दे औ दे औ दे फै दे फै